हेल्ल' औ आदै मा खबरमोन ओमफ्राय मोनगोन लामायाथ' दा गोदान गोदान जाजोब्बायलै दाथ' लामाया गोदानखायनो जायगाखौ आन्दायसिगोन नोङो दा क'क्राझार बबे जायगायाव फैदोंमोन नोंलाय

ओमफ्राय दा बबे लामाखौ सोंनो नागिरदों नोङो दा ए बे दाथ' कारिगावजों ओरै फैनानै मोनसे खांख्लाबादाम बाजार मोनगोन बे बाजारनि इसे खोला फैबावनानै ओ फरेस्ट गेट मोनगोन आरो बे फरेस्ट गेट नि सोनाब सोनाब लामा दा ब्रिज दङ बेजों हाबनांगोन आरो बेजों हाबनानै ओरै मोनसे टार्निं मोनफैगोन टार्निं मोननानै ब्रिज मोनफैगोन आरो गौरां ब्रिज गौरां ब्रिज नि एकद'म फैथारनांगोन एसे साहा साहा फैनाबावनानै एसे एरै सोनाब साइद आव जागोन आरो बे एल पि स्कुल आ बेजोंनो

सोरनिबा जायगाखौ दा नों गासैबो गोदोनि बादि नंला गोदो गासैबो हाखर हालाजोबमोन दाथ' ब्रिज जाजोबबाय नालाय लामाखौ आन्दायसिगोन नोङो दा साबसिननिफ्राय साबसिन जाबाय ना लामायाबो गोदान जातनि जाबाय नालाय जोंनो आन्दायसिगोन रोंखासिगोन दा खोन्थाहरनायखौ जायगाखौ दे दे